नमस्ते आप तो चाभी लेकर कौन बोल रहे हैं मेरे यहाँ एक बड़ा ऑफ़िस बना है उसमें आपको लाइट और हाँ वायरिन्ग का काम करना है कितना पैसा लेंगे सुनिए भैया उसमें पंखा लगवाना है ए सी लगवाना है लाइट लगवानी है पूरे ऑफ़िस में वायरिन्ग करनी है तो फिर हिसाब किताब बताएँगे तभी तो हम लगवाएँगे जैसे कि दस हज़ार बीस हज़ार आप हमको बता दीजिए एक दिन आप आकर पहले मेरा ऑफ़िस देख लीजिए और मुझे ए सी भी पाँच छह लगवाना है तो ए सी में जो बढ़ियाँ ए सी दीजिएगा बढ़ियाँ पंखे भी लगाइएगा भैया बढ़ियाँ कम्पनी का पंखा लगा दीजिएगा बढ़ियाँ बढ़ियाँ हर कलर की लाइट लगवा दीजिएगा ताकि वह देखने में भी सुन्दर लगे हाँ हूँ ज़गह ज़गह जैसे कि बा वहाँ किचन में हो गया उसमें हो गया उसमें हो गया हर कमरे में वायरिन्ग खूब बढ़ियाँ करिएगा और पंखे भी लगेंगे भैया ए सी भी लगेगा हाँ हर कमरे हर कमरे में दो दो पंखे बरामदे में पंखे

एसी भी इतना थोड़ा बढ़ियाँ लगाइएगा भैया अरे ऐसा करिएगा कि ताकि किसी को जैसे कि करन्ट कभी ना लगे वायरिन्ग हर जगह टेप लगा होना चाहिए हर जगह सुरक्षित होना चाहिए ताकि कोई भी बच्चा भी छू ले तो कभी उसमें करन्ट उरन्ट ना उतरे

पंखे भैया पंखे किस रेट के मिल जाएँगे पंखे किस रेट के मिल जाएँगे भैया जैसे ऐसा पंखा लगाइए कि जल्दी ख़राब ना हो महँगा पड़े ठीक है लेकिन जल्दी ख़राब उराब ना हो

ठीक है भैया तब आप कल आ जाइएगा ना नमस्ते